जय झूलेलाल साईं सिंधी रेस्टोरेंट मां ॻाल्हायो साईं मुखे पंहिंजे ऐं पंहिंजे परिवारु वास्ते कुझु ऑडर करिणो आहे अञा तव्हांजे तव्हां वटि कॉफी ऐं पाव भाॼी इहे ॿई शयूं आहे असांखे मोकिलजो पर जेका कॉफी आ उन में थोरी खंडु घटि विझिजो आख़िरी भेरे जॾहिं तव्हां मोकिलियो हुओ न उन में थोरी खंडु वधीक पइजी वई त मज़ो ई किरकिरो थी वियो थोरो ध्यानु रखजो साईं ऐं खंडु थोरी घटि विझी मोकिलजो ऐं ॿी शइ जेका तव्हांजी पाव भाॼी आहे पाव भाॼी बि ॾाढी चटपटी थींदी आहे चटपटी रही चटोरे जे चकर में लास्ट टाइम तव्हां हुनमें मसाला थोरा वधीक विझी छॾिया हिन वेरे मसालनि खे थोरो घटि कजो लूणु ऐं मसाला थोरा घटि विझजो बाक़ी त सभु कुझु ॾाढो मज़ेदारु आहे ॾाढो मज़ेदारु आहे तव्हां थोरो जल्दी मोकलजो इंतिज़ारु पिया कयूं तव्हांजे ऑडर जो